आं बोरमाखौ फिसिनो साबसिन मोनो नाथायबा गांसोजों देरो नालाय बेयो बेनि थाखाय आं बोरमाखौ फिसिनो मोजां मोनो दै होनांगौ संख्रिजों गांसोफोरजोंनो दैज्लांफोरावबो खस्त' मोनो बिदिनो गांसोफोरखौ हानानै होनांगौ जायो आरो जुम्ब्रा बिलाइ मा बिलाइनो आरो अमा अमाफोरबो दङ मानै माथामसो बेनोबो आदार होनांगौ गुन्दै आरि होनबाबो बेखौ बायनानै होनांगौ जायो आरो अमानि अमाया बांसिन जोथोन खालामफिननांगौ जायो आरो फैसायाबो बांसिन थाङो बाहाय गुन्दै बायनाय मा बायनाय फारसेनिफ्रायनो एंखुर बायनानै संनानै होनांगौ गुन्दैखौ बेफोरबायदि आरो अमानि मादाव बिदिनो बिमाफोरखौ लानो हायोब्ला साबसिन जायो इसे इनकामफोरा फैसिननाय जायो अमा बिमाया बिदिनो अमा सातथा आतथासो फिसा जायोबा एसेबाबो फैसाखौ बांसिन मोननाय जायो बिदिनो पन्द्र' हाजारसो मोननाय बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो आं अमाखौ साबसिन मोनो फिसिनो फिसायाव मोनहोयो बे आदार होनायनि माबाफोरखौहाय फैसाखौ फिसाखौ फाननो मोनोबा माबायो आरो बिमाय अरदाब जाहैनाय जायो आरो बिदि फिसायावथ' मुलैनो मुल मोनबाय नालाय बिमायाव लाब थाबाय बेबायदि जायो बिदि आरो मोसौबो दङ मोसौआ बिदिनो माब्रैसो दङ बेनोबो दैज्लां समाव कस्त' मोनो मेसेङावथ' खालाबायनो हायो जेराव मोनो बेहायनो माइ हानायफ्रावबो बिदिनो नाराफ्राव हाहैयो दुब्लि बारियाव हाहैयो बिदिनो बिदि अखा बोथोरावबा बिराद कस्त' जायो गांसोफोर हानानै होनांगौ जायो कस्त' फिसा थाबा गाइखेर सेरनांगौ मानांगौ कस्त'सिन जायो आरो आदार जाहोआबाथ' गाइखेरफोरा बोरै ओंखारनो आदार मोजां जाहोबासो बिदिनो दाना रुनांगौ जायो बेनोबो दाना रुयोबासो गाइखेरा मोजां ओंखारो नालाय बेफोरबायदि आरो बिदिनो

हांसोफोर हांसोबो फिसिनो मोजां मोनो हांसोबो दङ दाउबो दङ बिदिनो एखनबा दाउफोराबो बिदिनो बेमार जायो बेमार जाबाबो बिदिनो गथ'फोरनि थाखाय लानाय जायो स्कुल फिस मा फिसनो स्कुल फिसफोरावबो एखनबा ग्रोब जाहैनाय जायो बेफोरबायदि स्कुल फिसफोराव होयोबा आरो एखनबा समाव दाउनि आदारैनो बेमारफोर जायोबा दुखु मोननो ओंखारो एथ्थ' फैसा गारनानै जुदि नों बुस्तुखौ फिसियोबाथ' बिसोरो बेमार जाहैयो समनि गेजेरावहाय जाथावा लोंथावा फिसा फिसौनि बेमार जायोबालाय दुखु मोनखागोन आरो ओरैनो गारहरनांंगौ जायो बेमारफोर जायोबा फानजाया माजायानो आरो बिदिनो दङ दाउआबो बिदिनो दसथा बिसथासो थायो एखनबा फिसाजों बिमाजों बेबायदिनो ज' थालायनाय जायो आरो आरो नै माबायाबो बोरमाफोराबो गग्रा बानायाबाबो बोरै थानो खस्त' जायो बोरमाफ्राबो सारथासो दं बोरमायाबो अमायाबो बिदिनो एसे दङ होनबाबो अमायाव बांसिन खस्त' मोनो जुनारफोरनि मादाव दाउआनो होन माबायानो होन गासैबो बिसोरो खनजानो हाजोबो नाथाय अमाया खस्त'सिन जायो आरो गुन्दै होनांगौ मानांगौ फारसेनिफ्रायनो मोसौफोरा बेफोरबायदि गांसोआव खाबानो देरनाय जायो दुब्लिफोराव खाहैबानो आरो जेब्ला अखा बोथोर जायो होनब्लाथ' ओरैनो खालाबायनो हाया बिसोरखौ बिदिनो गलिफोराव खाजोबनांगौ जायो गासैखौबो फारसेनिफ्रायनो आरो बेबायदि माबाखांनानैहाय जुदि समनि गेजेराव बेमार फैयो गासैबो जुनारफोरनानो बोरमायानो होन मोसौआनो होन हांसोआनो होन अमायानो होन गासैबो आरो बेमार जाजोबो समनि गेजेराव बेफोरबायदिनो बेराम हथाद सफैना होयो होनबा दुखु मोनो गोसोआव फिसाफोरनि थाखायसो जेनेबा फिसनि थाखायसो दोनो नालाय बेफोर जुदि बेमार जायोबा हथाद गाज्रि जाहैनाय जायो दुखु मोनो फिसिग्राया खस्त' खालामनानै फिसिनाय एखम्बा समाव थास' रुनानै होनाय एखम्बा मानाय अमानो बिराद खस्त' जायो फारसेनिफ्रायनो थाखा फैसा एसे दोनथुमनाय बायदि जायो अमा दाउफोर लायोबा थेखा बाय थेखा माब्लाबा समाव फानहैनाय जायो बिदिनो एखम्बा संख्रि बानलु गैयाबा बेफोरावबो बिदिनो अमा दाउफोर फानोबा इसे खरस मोनजायो मायो बेबायदि अमाफोराबो दं खस्त' खालामनानै बायो बिदिनो एरो एरलाङो मायो फारसेनिफ्रायनो आरो बेबायदि माबाखांनानैहाय जुदि सोबावनो माबाफोरा इसे साबसिन जायो दाउफोरा एंखुरफोरजों देरनाय जायो नालाय एंखुर गारबानो ओंखाम खालायफोरजोंनो देरो बिसोरलाय हाग्रा जाया मा जाया मोजां मोजां नालाय हांसोफोराबो मोजां हांसोफोरनो थेवबो गुन्दै होनांगौ हांसोजों अमाजों एखेयानो खा बेनोबो गुन्दै होनांगौ बेनोबो गुन्दै होनांगौ बिदिनो एंखुर रुनानै होनाय जायो बोरमाजों मोसौजों एसे सहजसिन जायो गांसोफोरजोंनो देरनाय जायो नालाय बियो बेबायदि सिगांनिफ्रायनो जोथोन खालामाबालाय बबेयाव फैनो जोथोन खालामबासो गासैबो फैसा फैयो जोथोन खालामाबाथ' फैसा फैया बिदि आरो बेमार हथाद जायोबा बिदिनो डक्ट'रफोरनाव लांनांगौ जायो डक्ट'रफोरखौ लिंहरनांगौ जायो बिजि थुनो मानो बोरैबा मोजां जायो बोरैबाबा गाज्रि जायो बेफोरबायदि आरो खस्थ' बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजोंसो गासैखौबो बुस्तुफोरखौ मोनजोबखायो नालाय खस्त' खालामाबा बबेयाव मोननो बिदिनो खस्त' खालामनानैसो सोब बुस्तुखौनो थाखा फैसा मोनो दाउ अमाबाबो बेबायदिनो फारसेनिफ्रायनो नोङो गासैखौबो नोङो बायग्रोजोबखानांगौखा बायग्रोजोबनायनि उनावसो नोङो गासैखौबो माबायो फारसेनिफ्रायनो बिदि नों जोथोन माबाबासो माबाबायसै माबायाबाथ' जार्ला बिदिनो अमा दाउफोर लायो ओरैनो आं आलासि जाहैबा आंना हौवायानो जोथोन खालामो बोराय बुरै जोङो जोथोन खालामो आं बबावबा आलासि जाहैबा एबा सोरबा लोमजानायफोराव थाङोबा बेफोराव आंनि बोरायानो गासैबो जोथोन खालामजोबो गाव गैयाबा आरो गावथ' बांसिन गाव न'आव थानाय जायाबा आंनो जोथोन खालामो हिनजाव मानसि हिसाबै हिनजाव मानसियाथ' दाउ अमा गासैखौबो जोथोन खालामजोबखानांगौ नालाय हाखानांगौ जायो फारसेनिफ्रायनो उफाय गैया नोङो गासैबो लासै लासै बिदि खस्त' खालामनानैबाबो नोङो मावनांगौ जायो इसेबाबो हांसोफोर फिसियोबा बिदिनो मोजाङै मोजां फिसियोबा हांसोफोरखौ फिसियोबा आरामसे ओरैनो जोथोन लानानै दावदैफोरबो फाननो हाबाय दावदैफोर फानाबाबो नोङो दैज्लां समावहाय बैसागोनि सिगां सिगां बिदिनो हांसो फुवान खालामनानै नोङो फाननो हायो बेयावबो नोंहा इसे प्रफिट थायो आरो दाउफोराथ' दाउनिफ्राय हांसोआ बेमार जासिना दाउआ दि हथादै बेमार जायो गोरलै गोरलैआवनो हांसोफोरा बेबायदि बेमार जाया समनि गेजेराव जायो बेबो बेदसालि जायो आथिं सानाय मानाय जायो हांसोफोराबो बेबायदि